हरि ओम

हा फ़्रूट आहिनि कहिड़ा कहिड़ा खपेनि तव्हांखे हा मिलंदव ॾाढ़ूं ॿियो गिदिरा सूफ़ बि मिलंदव ऐं सुठा सूफ़ मिलंदव हू साफ़ु सुठा तव्हांखे ॾींदासीं छो ॻरियल ॾींदासीं फल खणी ईंदा आहियूं पैसा ख़र्चु करे तव्हांजे वास्ते सुठो सुठो ॻरियल थोरी वठी ईंदा आहियूं हा सुठा जेके जेके तव्हां चवंदा उहे ॾींदासीं तव्हांजे घरु मोकलियूं था तव्हां ईंदा वठणु हा ज़रूरु अचो तव्हां हा

हा ठीकु आहे तव्हां केतिरी शयूं केतिरे केतिरे व वेट में खपेनि मां हुन तरह सां ॿुधाए करे तव्हांखे अघु ॿुधाईंदसि हिकु ई कि हम्म

हा ठीकु आहे ॾिसो गिदिरा अथव असी रुपए किलो अंगूर अथव सवा सौ रुपए किलो ॾाढ़ूं अथव ॾेढु सौ रुपए किलो ऐं सूफ़ बि अथव ॾेढु सौ रुपए किलो त हिन हिसाब सां तव्हांजो ॾेढु सौ ॾेढु सौ टे सौ ऐं सवा सौ चारि सौ ऐं असी पंज सौ पंज रुपया थींदा आहिनि तव्हांजा टोटल महिल तव्हांखे मोकिलां थो महिरबानी करे पैसा हुनजे हथु मोकिलिजो जेको मुंहिंजो माण्हू अचेव थो तव्हांखे ॾियण वास्ते हुनजे हथु महिरबानी करे पैसा मोकिले छॾिजो हा ठीकु आहे मोकिलियांव थो एड्रेस तव्हांजी ॿुधायो सी वन एकवंजाह सी वन एकवंजाह किथे सेक्टर हा अलीगंज ठीकु आहे इहो मां मोकिलियांव थो ऐं हुनजे भरिसां ई उअ रहे बि थो हुते ई तव्हांजे भरिसां थोरो अॻिते वधी करे तव्हांजो सी वन एकवंजाह आहे न हा हुनजो शायदि पंजहतर आहे मां हुनखे मोकिलियांव थो तव्हां सुञाणंदा हूंदा हुनखे जॾहिं ईंदो साम्हूं त सुञाणे वठंदव त इहो असांजो पंहिंजो भाउ आहे जेको सामानु खणी ईंदो आहे सभिनी वटि पहुचाइण वास्ते ईंदो तव्हांखे सामानु ॾींदो ऐं तव्हां पंहिंजो आरामु सां चैक करे वठिजो काई शइ अगरि तव्हांखे लॻे भई थोरी घटि वधि आहे त तव्हां मोकिले छॾिजो असां मो मोटाए करे तव्हांखे सुठी शइ मोकिले छॾींदासीं ऐं असां पंहिंजी तर्फ़ां सभु सुठी शयूं मोकिलींदासीं तव्हांखे शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो पर जे कॾहिं तव्हां समुझो था भाई काई शइ नंढी आहे ग़लति आहे कोई सुकल लॻे थी पेई या थोरो वधीक ॻरियल थी लॻे पेई त मोकिले छॾिजो असां मटाए ॾींदा ॿियो छा खपे